फोटोग्राफी एहि खातिर करैत छियै जे हमरा लोग बढ़िआँ कहैत छै जे हाँ नुनू तऽ खुब बढ़िआँ फोटो घीचैत छही क्लिक करैत छही अच्छा एडीटिंगो करैत छै ओहि बजह से फोटोग्राफी करैत छियै लोग बढ़िआँ कहै छै तब ने फोटो क्लिक करैत छियै भाइ घीचै छियै नहि कहतै तऽ थोड़ी करतियै हमरा बढ़िआँ कहैत छै हमरा अच्छा लगैत छै दश गो लोग बढ़िआँ कहैत छै तऽ हमे करैत छियै हमरा आओर खुशी मिलैत छै हँ हमरा सपोट करि रहलै हन दश गो लोक तऽ अभी फोटो क्लिक करैत छियै फोटो एडीटिंग करैत छियै डालै छियै हर जगह लोग बढ़िआँ कहैत छै तब करैत छियै ई सब थोड़ी छै जे नहि कहै छै दश लोग नहि कहतै तऽ नहि करबै लेकिन लोक कहैत छै काम नुनू बढ़िआँ करैत छै तऽ करैत छियै आ बिबाह शादीमे जाइत छियै फोटो घिचाए लए क्लिक करै लए दै छै बोलबैत छै बढ़िआँ जे काम करैत छै ओकरा बोलबैत छै फोटो घीचऽ लए हमहीँ बढ़िआँ काम करैत छियै हमरो बोलबै छै जे बढ़िआँ काम करैत छै ओकरो बोलबै छै हँ प्रिंस नामके लड़का छै अच्छा फोटो क्लिक करै छै ओकरा बोलाहो अच्छा काम करतै अच्छा फोटो क्लिक करतै अच्छा बनाइके देतै ओकरे बोलाहो अच्छा काम करैत छै तऽ जाइत छियै फोटो क्लिक करैत छियै बिबाह शादीमे लोग बढ़िआँ कहै छै चिन्हैत जानैत छै पहचानैत छै कहैत छै जे खुब बढ़िआँ फोटो एडीटिंग करैत छहो बनबैत छहो क्लिक करैत छहो कैमरा से अपन कैमरा रहै छै क्लिक करिके देलहुँ बनाइ देलहुँ रुपा जे हइ छै दै छै तऽ क्लिक करै छियै तऽ ओइजा जाइ छियै जे चिन्हैत छै ओहो ओइजा चिन्हबे करैत छै जे नहि चिन्हैत छै दोसरे ओकरे ओकरे थ्रू चिन्हैत छै नम्बर लै छै जे दोसरोक प्रोग्राममे जाइ छै फोटो क्लिक करै शादी बिआह भाइ कोनो प्रोग्रामे जाइ छियै फोटो क्लिक करै लए क्लिक करै छियै बढ़िआँ कहै छै तऽ कहैत छियै खुब बढ़िआँ बोलबै छै जाइ छियै तऽ जाइ छियै कहै छै खुब बढ़िआँ नुनू क्लिक करै छै घरबला फोटो बिआह शादीबला अच्छा हरेक चीजके फोटो क्लिक खुब बढ़िआँ से करै छहो तऽ हमरा खुशी मिलैत छै एगो हँ बढ़िआँ लोग दशगो कहि रहलै हन तऽ खुब बढ़िआँ से करैके चाही हमे तऽ करैत छियै तऽ लोग आरो कहैत छै ठीक छै नुनू हम दोसरो जगह कोनो बात करबै नम्बर रहै छै काम अइतै तऽ तोरा हम भेजबै तऽ दोसरो जगह काम आर आबै छै तऽ दै छै तऽ आर जाइत छियै फोटो क्लिक करै छियै बिआह शादी जनउके मुंडनकए जो भी होइत छै सबके फोटो क्लिक करै छियै कहै छै लोक जानैत छै पहचानैत छै तब जाइके बोलबै छै अइसन थोड़ी छै जे नहि बोलबै छै करै छियै बढ़िआँ से कहै छै बढ़िआँ करैत छै नुनू नहि करैत छियै तऽ कहै छै कि नहि करैत छै तऽ बोलबैत छै बढ़िआँ काम करैत छियै तऽ बोलबैत छै जे खुब बढ़िआँ काम करैत छेँ आरो किछु